आं औ आङो सिगां बिजाब फरायखांबाय आङो बे बिजाबफोरानो जाहैबाय दुखुनांथावबो बिजाब आरो मिनिथावबो बिजाब बे बिजाबाव आङो सिगां फरायनाया मिमांनि सिमांमोन आं मिमांनि सिमां फरायनायाव ओरैबायदि मोनसे जाथाइ नुनो मोनदों सिगांनि मानसिफोरा हादान लाहैनानै सिमां नुयोमोन सिगांनि मानसिफोरा हादान लाहैनानै हादान लाहैनायनि सिमां नुयोमोन नुयोमोन आरो बर'फोरा ओमफ्राय बे हादान लाहैनो थांनाय सिमाङानो जाहैबाय हादान लानानै बिदि धोन सम्फथि आरजिनानै मोजां राज्यो जानो हागोन होन्नानै सानना लायोमोन नाथाइ बे सिमाङानो जाहैबाय मिमांनि सिमां ओरैनो सिमां बायदिसो जानानै थालांदों आरो सिमां बायदिसो जानानै थालांदों आरो दुखुनांथाव जाथाइ जानायनि जाहैबाय गाव गोसोनि सान्नाय बायदि मावनो सानदोंमोनब्लाबो मावनो हायासै बियो बेनिखायनो बेजों लोगोसेनो आरो जोहोलाव दैमालुनि सल'खौबो आङो खोनानो मोनदोंमोन खोनानो मोनदों सिगां जोंहा बर'फोरा बिर जोहोलावफोर दंसोगारोमोन जेरै जोहोलाव दैमालु सिखोना जोहोलाव बिसोरो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावमोन ओमफ्राय जोहोलाव दैमालुखौबो बिदिनो जोंनि बर'आ गावजों गावनो मेगन सालायनानै मेगन सालायनानै बिनि एरना होनायाव आरो बैनि एरना होनायाव बेखौ गावनो गावनि हारियानो बुथारननै लादोंमोन ओमफ्राय बिखौ बेनि बुथार बेखौ बुथारनाया बिखौ बुथारनो हायामोन बाथौ बोराइनिफ्राय बोर मोन्नानै बियो बिर बायदि जानानै रावबो बुथारनो हायामोन नाथाइ बिखौ मोनसे जाथाइजों बुथारनो हायोमोन बेनो जाहैबाय खोमायाव दै खोमायाव थाव गुदुं लुनानै होबाथाय बिथाङा थैयोमोन आरो आं बे स्ट'रिखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो